हाँ भैया नमस्कार भैया जी भैया हमने आपका देखा है आप बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं तो हम सोच रहे थे एक आपका ऑटोग्राफ लेने के लिए हमारे साथ और आपसे कहाँ मुलाकात हो सकती है हाँ तो एक आपका आटोग्राफ चाहिए और थोड़ा सा आपको हमारे लिए समय निकालना होगा इस्टेट ड्राइव के लिए थोड़ा सा आपके साथ इस्टेट ड्राइव पर जाना चाहते हैं थोड़ा

मैम हाइवे करके जो न थोड़ा इस्टेट ड्राइव किया जाए थोड़ा आपके साथ हाँ फिलहाल और सब बढ़िया कहाँ पर हैं इस समय आप ओ इस समय कहीं कोई मैच उच नहीं है इस समय

अच्छा हम तो हम तो आगे बढ़ कर रहने वाले हैं नही आपका मैम मैच भी देखा है आप हाँ आपका आपका इस्टेट ड्राइव जो है इस्टेट छक्का और लगाते हैं बड़ा अच्छा साट है आपका जिसको लोग हेलिकॉप्टर साट बोलते हैं

हम आपके कितने लोगों फैन हो चुके हैं अब हम चाह रहें हैं कि हमारे ग्रुप के साथ आप जो इस्टेट ड्राइव पर चलें तो आप समय निकारिए तो हम आपको रिसीव करें आपका आटोग्राफ भी लिया जाए और आपके साथ थोड़ा इन्जॉय किया जाए हाइवे पर आप तो भाइ विन बिनर है न अरे क्योंकि आप अच्छा खेलते हैं तब तो आपकी इतनी तारीफ हो रही है धन्यवाद आपसे बात करने के लिए हम आपको काल करते हैं हाँ तो फिर आप हाँ आप के साथ जो है हाँ आटोग्राफ हो जाए इस्टेट ड्राइव के लिए चलना है कम से कम दो घंटे का समय लगेगा आपका ठीक है ओके ओके थैंक्स